खाने में जो भी है ना पनीर की सब्जी बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होती है पहले हम इसको नहीं खाया करते थे उसके बाद अब जो पसंद आने लगी है और बताया गया डाक्टरों के द्वारा कि जो पनीर की सब्जी में प्रोटीन होता है पनीर में हाँ तो पनीर के साथ हम जो है पालक हैं तो पालक भी खाते हैं पालक पीस के वो पनीर के साथ मतलब पालक पनीर जो होती है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है और जो कढ़ी बनती है जो हफ्ते में ये हम एक दिन कढ़ी ज़रूर खाते हैं जो आपके पेट का जो डाइजेशन रहता है ना जो होता है वो